जीअं त असांजे महाराष्ट्र में वॾी वॾियूं हास्पिटलूं आहिनि ऐं उते हर हिक मर्ज जो इलाजु थींदो आहे ऐं मरीज़ हिकदमि तंदरुस्त थी ईंदो आहे जीअं त हिंदूजा लीलावती कोकिला बेन धीरुभाई अंबानी साइन हॉस्पिटल कामा हॉस्पिटल हॉस्पिटल एशियन आइ हॉस्पिटल इन मां जेके सरकारी आहिनि हुन में पैसा तमामु घटि लॻंदा आहिनि उते हर कोई पंहिंजो इलाजु कराए सघे थो